مجھے قلم سے لکھنا زیادہ پسند ہے اور میں ٹائپنگ بھی کرتی ہوں لیکن مجھے زیادہ تر کاغذ پر قلم سے لکھنا بہت اچّھا لگتا ہے اتنا ٹائپنگ میں مزہ نہیں آتا کتنا اچّھا لگتا ہے اپنے پین سے کاپی پر لکھنا اور یہ تحریر مطلب پہلے لوگ کبوتر کے پنکھ سے لکھتے تھے پھر لکڑی والا پین سے لکھنے لگے پھر پھر یہ ڈاٹ جیل پین آ گیا پھر اس سے لوگ لکھنے لگے اور اب تو کمپیوٹر ہے موبائل ہے پر ٹائپنگ کرتے ہیں لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرتے ہیں تو اس کی جو تھا پین سے لکھنے کا کاغذ پر وہ بہت اب کم ہو گیا ہے زیادہ تر لوگ اب کمپیوٹر پر ہی ٹائپنگ کرتے ہیں لیپ ٹاپ پر موبائل پر تو یہ بس ایسے ہی بدلی تحریر کی پہلے لوگ پین سے زیادہ لکھنا پسند کرتے تھے اور اب لوگ ٹائپنگ زیادہ کرتے ہیں